घर में रोटी ठाहिण वारो एल पी जी सिलेंडर उपयोगु करण में सावधानियूं जीअं त सिलेंडर हमेशा हवादार जॻहि ते रखिजे ऐं असांखे पतो पवे त सिलेंडर लीक आहे त जल्दी दरु ऐं खिड़की खोले रखो हुन सां हादिसो न थिए गैस लॻाइण खां पहिरीं ॾिसो की गैस लीक त न आहे ऐं हमेशा रेगुलेटर बंदि रखिजे जॾहिं ज़रूरत पए रेगुलेटर खोले उन जो इस्तेमालु कयो न त ज़रूरत न पए त रेगुलेटर बंदि करे रखिजे ऐं माचिस ऐं मोमबतियूं खे फिज़ूल रसोई में न रखिजे जंहिंसां पाण खे नुक़सान पइजे ऐं लाइटुनि में ली क त कोन्हे परेशानी शोट सर्केट त कोन्हे उने जी बि सावधानी रखिजनि जंहिंमें असांखे नुक़सान न पहुचे